जोंखौ मदद खालामग्रा एप्सफोरा जाहैबाय इउटुब फेसबुक आरो गुगोल बिदिनो फैसा थैसाफोर बहननो थाखाय बा जों गुगोल पे पेटिएम आरो फेसबुक इनस्टाग्राम आरो दङ गोबांनो फ्लिपकार्ट बेफोरनि गेजेरजों जों बायदिसिना बिहरनानै जों मोननो हायो आरो जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना एप्स दङ मोजां मोजां बेफोरनि थ्रुयै जों गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खामानि मावनो हायो अवाट्सएप जेरै मेसेन्जार बेफोरनि थ्रुयैहाय जोङो गोबां मोजां मोजां खामानि मावनानै लानो हायो आरोखि जोंखौ मदद होयो आरो बेफोर गोबां रोखोमनि बिसोरनो दङ मेल्ला एप्सफोर दङ बिसोरनि गेजेरावनो जोङो जोंनावहाय गोबां रोखोमनि गोबां खामानि मावनानै लानो हायो आरोखि